हॅलो हांव प्रोफेसर दिया नायक उलयतां आनी हांवें तुमकां कॉल केलां कारण म्हजें पेन्शन बेनिफिट्सांक म्हाका मेळून मेळपा खातीर आनी हांव आनी पांच आनी दोन वर्सांनी रिटायर जावपाची आसा म्हजी आतां सद्द्या एज साठ वर्सां आसा साठ वर्सां जावं ना आनी दोन वर्सांनी हांव साठ वर्साचें जातलें सो बेजिकली रिटायर्ड जातलें ताका लागून म्हाका मातशी तुमची मदत जाय म्हाजी ईपी ई पी एफ ओ हेल्पलायन अकावंट ई पी एफ हेल्पलायन अकाउंटाचो ई पी एफ स्टेटस अपडेट केल्लो जेल्लो आसा जाल्यार म्हाका कळून कळयात आनी इफ तुमकां कसलीय गरज आसा जशें आधार कार्ड नाल्या म्हजो बँक पासबूक या तसलें कितें फोन नंबर नांव गांव असलें कितें आं असली कितें म्हायती जाय जाल्यार म्हाका फोन करपाक फाटी फुडें जावं नाका आनी किदें आनी कसलें पर्सनल तुमचें वेरीफिकेशन आसपा आसलें व कितें मेळपाक जाय खंय येवपाक जाय नाल्यार खंय डॉक्युमेंट्स बी सबमीट करपाचे आसल्यार तुमी म्हाका फोन करून सांगपाक शकता आनी मातशे बेगीनच्या बेगीन मात्शे म्हाका कळून दियात म्हजे ई पी एफ अकावंट स्टेटस कितें आसा तो देव बरें करूं